हमरा साथमे जे छै जमीन जगहके विवाद चलै छै तऽ विवाद चलै छै तऽ सरपञ्च मुखिआ समिति वार्ड मेम्बर सबसे हमे समाजसे हमे पुछै ले गेलिए तऽ के हम जब हम ओकरासे मदति माँगै गेलिए तऽ कहलकै जे हँ हमसे मदद कोइ मदद हम नहीं देंगे हँ अपना जा के न्यायालय में फैसला लो तऽ ठीक छै हम जब कहलिए जे हमरा जब न्यायालैए छै हमरा सरपञ्च मुखिआ सभसे हमरा जे हम वोट दैके हमरा कोइ फायदा नहि भेलै हम सरपञ्च मुखिआके हम कहलिए जे हम बहुत गलत जगह हम वोट कै देलिए यऽ हमरासभ बहुत बड़ा भूल भेलै यऽ जे हम अहाँकेँ बहुत जे ओ वोट हम दै देलिए यऽ तऽ ओतए से जे ओतए से जे हमरा नहि कोइ मदति देलकै हम चलि अएलिए तब ब्लॉक अएलिए थाना अएलिए थाना अएलिए बड़ा बाबू बड़ा बाबू लग अएलिए बड़ा बाबू कहलकै जे उँ इसमें एप्लिकेशन दो तऽ हम कहलिए एप्लिकेशन सर कतए देबै तऽ कहलकै इसमें पहले दो सौ रुपया फीस दो हम कहलिए मेरे पास दो पैसा कि मेरे कि दो रुपया मेरे पास में नहीं है हम कहाँ से दूंगी आपको हम ई बात हम कहलिए तऽ कहलकै जाइए यहाँ से हम चलि अएलिए ओतए से हम चलि गेलिए ब्लॉक ब्लॉक गेलिए तऽ ब्लॉकमे एहने एकटा रहै ओ वार्ड वार्ड मेम्बर रहै ओ तऽ जान पहचानके रहै अपने लोक तऽ हमरा किछु किछु एहिना मदति कएलकै कहलकै हे ई बड़ा बाबू लग जाइऔ ओहुना ई ब्लॉकमे बड़ा बाबू छै ओकरासे मदति लिऔ तऽ बड़ा बाबू यौ हमर जमीनके मुटेशन कै देलकै यऽ जे हम कोना रोकबै तऽ कहलकै कोनो बात नहि छै ओहिपर आपत्ति लगै देनाइ छै हमे जे छै से आओर ओ आपत्ति लगै देलिए यऽ आपत्ति लगाबैके बादमे हम चलि गेलिए कतए मधेपुरा मधेपुरा गेलिए तऽ मधेपुरामे जे छै से ओतए मनोज बाबू ओकरा लग गेलिए तब ओ मनोज बाबू हमरा पासमे नहि मिललै तऽ नहि मिललै ओतए से फेर हम दुइ दिना चारि दिना दौड़ दौड़ दौड़भाग दौड़भाग हम करिते रहलिए अनुमण्डल अएलिए अनुमण्डलसे ने ट्राइ पता लैते लैते जे छै से ओकरा पासमे जे छै अएलिए तब हमरा ओ हमरा साथमे मिललै मिललै तऽ हम कहलिए एना एनाके बात छै तऽ कहलकै कोइ बात नहीं है जो सी ओ साहेब जो है बात कीजिए सी ओ साहेबके पासमे एतए अएलिए सी ओ साहेब कहलकै कि जे देखिए अपना पक्ष रखिए आओर उसका पक्ष रखिए तऽ ठीक छै जे ओ अपन पक्ष राखलिए ओकर पक्ष राखलिए जे एप्लिकेशन बनैके जे सी ओ के पासमे देलिए तऽ नोटिस केलकै नोटिस केलकै दुनू पक्ष गेलै तऽ हम कहलिए जे ओ बहुत कहलकै चचा छिए ताउ छिए फल्लाँ छिए चिल्लाँ छिए बहुत बात बतेलकै हम कहलिए हम कोनो बात हम नहि सुनबै हमे जे छै हम पेपरके हिसाबसे हम काम करबै हमर जेहन पेपर छै ओहि आधारसे हम जमीन लेबै हमर जेना हमर पेपर नहि हेतै तऽ हम जमीन नहि लेबै ठीक छै नहि तऽ हमर जतना पेपर छै ओतना हमर जमीन चाही तऽ चाही हमे सी ओ साहेबके कहलिए जे मैडम एक बात सुनिए ओ कहलकै बोलो हम कहलिए देखिऔ ओहि जमीन जगहमे कोइ कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए हमारा जितना पेपर है उतना मेरा काम कीजिए ठीक है वो जो पेपर जो है वो वहाँ जो है रिजेक्ट करके मधेपुरा भेज दिए कोर्ट मधेपुरा कोर्ट जब भेज दिए हैं तब वहाँ जो मोहरिल किए ओकिल किए ओकिल बोला जे हँ ग्राउण्ड बनानेमे इतना पैसा लगेंगे छओ हजार लगेंगे आठ हजार लगेंगे आपका जो है केस जो है रिजेक्ट कर दिया है उँ नकल निकालना पड़ेगा ब्लॉक से फिर चिरकुट निकालना पड़ेगा इसमें पैसा दो तऽ हम गरीब आदमी हम पैसा कहाँ से देंगे कानून में जब गए हैं तब कानून में बोलिए ने जर हँ एक महीना के बाद होगा दो महीना के बाद होगा अब कहते हैं थोड़ा आठ रोज में दे देंगे तो पैसा लाओ आपलोग जो हैं आठ रोज में देंगे तो पैसा क्यों ले रहे हैं आप ये बात तो बताना चाहिए जे पैसा क्यों ले रहे हैं एक महीने पर दो हमको पैसा नहीं हम कहाँ से देंगे आपको पैसा अँए हमको तो अपने रोटी खाने के लिए पैसा नहीं है जाने आने के लिए किराया नहीं है हम आपको पैसा कहाँ से देंगे ठीक है तो बोले जाइए जे अऽ कल आना फिर कल गई तो बोला आज बड़ा बाबू नहीं आए हैं ठीक है तब वहाँ से फिर मैं घर घर मैंने पैदल धूप में वहाँ से निकल के मैं घर आई घरपर फिर मैंने बोले जो कल मैंने बारह बजे आना फिर मैं कल फिर गई दूसरा दिन तो फिर वो बोला जे परसों आना आज जो है ओ अथी ओ नहीं आया है ओकिलसभ नहीं आया है मुंशी नहीं आए हैं कौन आपका लिखेगा कौन आपका पढ़ेगा हम बोले ठीक है भैया इतना परेशानी मत कीजिए आब तब सरकार का पैसा खा रहे हैं ना तऽ ओतना आप काहे दौड़ा रहे हैं एक बार सीधी सीधी बात कीजिए ना ई घुमा फिरा के काहे बात कर रहे हैं आँए सीधे सीधे बात कीजिए जे हम जो आपको जो है पन्द्रह दिन में देंगे कि एक महीना में देंगे क्या हम गरीब आदमी हैं महिला हैं यही जब मोटा मोटा आदमी मिलेगा ना तो वहीं आपको बान्ह देंगे अँए काहे हम छोटा हैं इसीलिए हमको पैसा नहीं है हमको जान पहचान नहीं है इसीलिए ना आप बोले हैं नहीं तो आप ऐसा थोड़ी बोलते ऐसा नहीं बोलते जब आप कानून में जब भेज दिए हैं तऽ हमको कानून की किताब तो पढ़ना चाहिए ना आप कानूने हिसाब से काम कीजिए ना ऐसे बात क्यों कर रहे हैं वहाँसे हमसभ चलि गेलिए मधेपुरा मधेपुरा गेलिए तब कोर्ट गेलिए कोर्टसे ओकिल केलिए ओकिलसे तब जे छै से तब फाइल ग्राउण्ड लगे ग्राउण्ड केलिए तब साइन मोहर करिके तब जवाब लगेलिए तब जे छै जमीन अपना जे छै से अपना पक्षमे आब भए जएतै कानूनसे बढ़िके कोइ चीज नहि छै